جی ہاں سفر کے دوران صدمہ محسوس ہونے صدمہ محسوس کرنا ایک عام انسانی تجربہ ہے اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی نئے جگہ پر نئے جگہ یا اجنبی ماحول میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کی تہذیب زبان کھانے پینے کی انداز یا لوگوں کی رویہ ہمارے لیے حیرت یا صدمے کے باعث بن سکتے ہیں ایسے موقعوں پر دل پر ایک پوجھ سا محسوس ہوتا ہے اور انسان کچھ دیر کے لیے الجھن یا پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے مجھے ذاتی طور پر ایک بار اس قسم کا تجربہ اس وقت ہوا جب میں ایک بڑی شہر کے سفر پر نکلا میری پڑوس ایک چھوٹی شہر یا قصبے میں ہوئی تھی جہاں لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے خوش اخلاقی سادگی اور مہمان نوازی عام تھی لیکن جب میں اس بڑے شہر پہنچا تو پہنچا تو وہاں کا ماحول میرے لیے بہت مختلف تھا لوگ بہت مصروف تھے کسی کو کسی سے مطلب نہ تھا اگر کوئی راہ چلتے گر بھی جائے تو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے تھے ہیں ایک دن میں سڑک پر راستہ بھول گیا میں نے کئی لوگوں سے مدد مانگے کی کوشش کی مگر کچھ نے سنی ان کے ان ان سونی کر دی اور کچھ نے تو میری بات مکمل ہونے سے پہلے آگے بڑھ گئے اس وقت مجھے بہت دکھ ہوا ایک قسم کی ثقافتی صدمہ محسوس ہوا میں نے دل میں سوچا کہ کیا واقعی یہی دنیا ہے کیا اب انسانیت اور ہمدردی صرف کتابوں تک محدود ہو چکی ہے لیکن پہر میں میں نے خود کو سنبھالا میں نے سوچا کہ ہر جگہ کے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اور ہر شہر کے اپنے مصروفیات اور مجبوریاں ہوتی ہیں میں نے یہ بھی سمجھا کہ شاید یہاں کے لوگ وقت کی کمی کے سبب زیادہ تیز رفتار زندگی گزار رہے ہیں اور یہ ان کے انداز زندگی ہے میں نے وہاں کے رہنے والے کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کی ان کے طور طریقے انداز گفتگو اور ذہن سننے سنے اور قریب سے دیکھا رفتہ رفتہ میں نے خود کو اس ماحول کے مطابق ڈھال لیا اس میں ڈھال لیا میں نے سکھایا کہ اگر آپ پرسکون باادب یا مثبت سوچ کے ساتھ کسی سے رجوع کریں تو وہ بھی وقت نکال کر آپ کی بات سنے گا کچھ دنوں بعد جب میں نے وہاں کچھ دنوں بعد جب میں نے وہاں ایک مقامی شخص سے اچھی طرح بات کی تو اس نے نہ صرف میری رہنمائی کے بلکہ کافی دیر تک میرا ساتھ بھی دیا